जी हम अपन पर अपन जे छै से स्मृतिके एहि दुआरे सँजौने छी जेकि हमरसबके पूर्वज जे रहथिन ओ हमरासबके जे देलखिन देलखिन हुनके ओ देनके हमसब बरकरार राखैकेलिए जे भी पर्व त्योहार देलखिन घरके या फिर किछु आओर चीज जेना पर्व त्योहार भऽ गेल आओर जे भी चीज देलखिन हुनका ओ बरकरार राखैके लेल हमसब ई स्मृति के सँजोने छी